जी हाँ नमस्ते जी बोलिए हाँ जी आपने सही जगह पर कॉल की है हमारे हमारी दुकान यह सब चीज़ें प्रोवाइड करवाती है और आपने बड़े दिनों बाद याद किया हमें क्या बात है नहीं वो सब तो बात ठीक है समान तो लेते देते रहते है परंतु अपने रिश्तें भी एक बहुत अच्छी बात है जो की इतने दिनों बाद आपने याद किए सर पेन तो हमारे पास बहुत प्रकार के है आपको किस प्रकार के चाहिए अलग अलग प्राइसेस के पेन हैं हाँ मिल जाएंगे न बिल्कुल हमारे पास अलग अलग वैरायटी के पेन है अलग अलग पेन है हाँ बिल्कुल मिल सकती है हमारे पास कंपनी की वैरायटी के हिसाब से भी पेन है लो बजट में ज़्यादा बजट में आपको जिस प्रकार आपको सहूलियत हो हम उस प्रकार के पेन आपको प्रोवाइड करवा देंगे कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें हाँ सर बिल्कुल आपको हाँ सर बिल्कुल आपको यह सारी पेने प्रोवाइडेड करा दी जाएंगी जितनी आपने लिखी है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सारी पेने आपको प्रोवाइडेड करवा दी जाएंगी हाँ बिल्कुल किस प्रकार की कैंची चाहिए आपको हाँ सर बिल्कुल आपको हम कैंची भी प्रोवाइडेड करवा देंगे हमारी दुकान में यह सब चीज़े भी उपलब्ध है हाँ सर टेप भी बिल्कुल मिल जाएगी सर आपको वही तो बता रहा हूँ की जिस हिसाब से आपका पेन रहेगा जिस हिसाब से आपकी टेप देखिये टेप में भी उचित कीमतें वाली टेप है निम्न कीमतें वाली टेप है पेन अलग कीमतों के हैं इसके अलावा कैंची अलग कीमतों की है कैंची अगर आप नॉर्मल लेते हैं सबसे छोटी तो दस रुपए से चालू होती है दस रुपए से बढ़ती बढ़ती ये सौ तक पहुँच सकती है पेन आप लोगे तो दो रुपए तीन रुपए पाँच रुपए दस रुपए ये सब चीज़े आपको आगे तक की चीज़ें अगर आपको पंचिंग मशीन लेना हैं तो पंचिंग मशीन की भी एक सीमा है पंचिंग मशीन में भी अलग अलग वैरायटी आती है कोई हार्ड रहती है कोई नॉर्मल रहती है अगर आपको हार्ड वाली चाहिए आपको हार्ड वर्क करना है यानि लगभग अगर अधिक आपकी बड़ी दुकान है तो ये आपको अलग काम के लिए चाहिए तो उसके हिसाब से पंचिंग मशीन आपको दी जाएगी

हाँ हाँ सर हाँ

हाँ बिल्कुल तो अगर इसका बजट सामान्य रूप में देखा जाए तो जी सर हमारे पास क्या है कंपनी के भी प्रोडक्ट हैं सर अगर आप उनको भी देखें एक बार उनको भी चाहें तो लेना पहले आप एक बार प्रोडक्ट तो देखिये सारे सर पेन का तो लगभग अगर आप पेन के तीन तीन पैकेट भी लेते हैं अगर ब्लू ब्लैक हाँ सर इसका लगभग लगभग रेट अगर आपको ब्लैक के पाँच पैकेट ये पाँच पैकेट यह पाँच पैकेट ब्लू रेड के तो यह कम से कम आपको बीस बीस रुपए में मिलेंगे तो यह आपके सौ दो सौ तीन सौ तीन सौ और यह दस पंद्रह तीन सौ पंद्रह और यह लगभग आपको पाँच सौ रुपए लग जाएंगे मेरे ख़्याल से पाँच सौ रु पाँच सौ रुपए तक के मेरे ख़्याल से हो जाएगा डन हो जाएंगा लगभग हाँ आप आ जाइए मिल कर कम करवा लेंगे थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं हैं हमारी दुकान पर तो सारी चीजों की सुविधाएँ है आपको प्रोवाइड करतें हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप आइए धन्यवाद हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी सर बिल्कुल जी सर बिल्कुल धन्यवाद